हेलो नमस्कार भैया भैया आप कॉलेज से बात कर रहे हैं अच्छा तो भैया हमको एक आय प्रमाण पत्र और एक सामुदायिक प्रमाण पत्र चाहिये था तो उसके लिए क्या क्या डोकोमेंट्स लगेंगे आप बता सकते हैं हमको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है क्योंकि हमको स्कालरशिप की फॉर्म में लगानी है उसको जी भैया अच्छा हमको हमारे अपने ग्राम प्रधान से लिखवा के लेके आना है आपके पास अच्छा ये आपका ऑफिस भैया कब तक खुला रहता है अच्छा तो बाकी जो वीकेंड के ऑफ होते हैं उसमें मतलब सप्ताह के जो बंदी होती है उसमें तो बंद ही होता होगा

तो हम प्रधान से एक बार लिखवाकर आपको कागज़ दे दे तो आप हमको बनवा के दे देंगे ये भैया कितना टाइम लगेगा बन के आने में अच्छा तो आपके क्रिश्चियन कॉलेज में मतलब मिल जायेगा मुझको मैं अगर प्रधान से लिखवा के लेके आता हूँ तो आप दिला देंगे जी जी जी चलिए भैया हम आके आपको वही परआके मिलते हैं